ہیلو گڈ آفٹر نون سر جی ہم ذائقہ ریسٹورینٹ سے بات کر رہے ہیں آپ جی بالکل ہوگی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ڈشز ہیں جیسے کہ چکن قورمہ ہے چکن بریانی ہے مٹن اسٹو ہے مٹن ران ہے اور چک مٹن نہاری ہے تو اس کے علاوہ اور بھی مختلف ڈشز ہیں جنہیں آپ آڈر کر سکتے ہیں جی بتائیے جی ٹھیک ہے جی جی کیا بتایا تیسرا جی جی ٹھیک ہے تو جی ہاں میٹھے میں ہمارے یہاں کئی چیزیں ہیں جس میں ایک کھیر بھی ہے جو ہمارے یہاں کی بہت مشہور ہے اور اس کے علاوہ آئس کریم بھی ہے اور اس کے علاوہ حلوہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری مٹھائیاں ہیں جو بھی آپ آڈر کر سکیں جی جی جی کھیر میں ایڈ کر دوں گا آپ کو اور حلوہ بھی ایڈ کر دوں گا جی تو آپ ایڈریس بتا سکتے ہیں کہاں ڈیلیور کرانا ہے جی جی جی ٹھیک ہے تو آپ آدھے گھنٹے میں آڈر ہو جائے گا ان شاء اللہ جی تو آپ کیا کہتے ہیں پیمنٹ کیسے کریں گے کیش آن ڈیلیوری ٹھیک ہے سر میں آپ کو آپ کا آڈر کیا کہتے ہیں میں پیک کر کے ڈیلیور کرا دیتا ہوں جی آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا ان شاء اللہ شکریہ اوکے اوکے